میں نے فلپکارٹ سے ایک کپڑا آڈر کی تھی وہ بہت ہی اچھا اور پیور کاٹن کا آیا جو کلر میں نے کی تھی وہی کلر کا آیا جیسا میں نے چاہ رہی تھی وہی کلر دیا اور جو ٹائم پہ میں نے بک کی تھی اسی ٹائم پہ کپڑا بھی پہنچا اور فلپکارٹ اچھا ایپ ہے وہ ہمیشہ سا ٹائم پہ جو چیز میں بک کرتی ہوں ٹائم سے ہی پہنچا دیتا ہے